आसामा बयनिख्रुइबो गोनांसिन माखासे हारिमुवारि दोरोङारि आरो नेमखान्थिफोरा मा मा

दोरोङारि बा जाथिफोर दङ बेनि गेजेराव बर'आव जेरै बर' हारिमुवारि आयदायाव जेरै बैसागु फालिनाय संक्रान्ति जानाय उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम ज' ज' लैहोर लैहोर बयबो ज' ज' ओंखारनानै न' न' हाबनाय मोसानाय रंजा बाजा खालामनाय गोखा गोखै जानाय आरो दङ बिदिनो देवोल सालि फालिनाय बबावबा बिदिनो जोङो बहुद रोखोम दं लोक्षि पुजा बा दुर्गा पुजा बेफोर रोखोमनि माबायदिखौ बर' जाथिनि गेजेराव बहुद रोखोमनि माबा नेमखान्थिफोर फालियो आरो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय बोथोर नायै बोथोर गोदान गोदान दोरोङारि जोंनि बर'नि नेमखान्थिफोरा बहुद दङ बुंनो थाङोब्ला जेरै ओंखाम गोरलै जानायाव बहुद रोखोम मानसिफोर जों बर' नेमखान्थियाव लेंहरनानै बैखौ बेखौ नोंजों आंजों ज' ज' जानाय लोंनाय

नेमखान्थिफोर दङ